जोंहा आइया आङो जि दानायफोरखौ आइनिफ्रायनो सोलोंदों गुबुननिफ्राय नङा जोंहा आइया सासे जि दानो गोरों आइजोमोन आरो जि दानायनिल' नङा खुन्दुं बनायनायावबो रोंखा राखा जेरै खुननिफ्राय खुन्दुं बनायनाय एम्फौ लाथानिफ्राय खुन्दुं बनायनाय बिदिनो एम्फौ फिसिनानै फिथोबनिफ्राय खुन्दुं बनायनानै खुन्दुंखौबो फानो आरो जि दानानैबो फानो जि खुन्दुं बनायनानै जि दानानै बेबायदिनो जिखौ फान्नानै जोंनो फरायनाय खरसा होबोयोमोन बेबायदिनो जोंबो आइजोंनो जि दानायाव एफा एनै हेफाजाब होबोयोमोन गिबियाव आङो जि दानो रोङियाव आइया जि दानाय समाव नायना लानानै आइया जेब्ला जि दानायनिफ्राय ओंखारो अब्ला आङो स्रोदनो जिखौ दाखुमायोमोन दानो रोङा नालाय खुन्दुङा खुन्दुङा जनानै जेब्ला जयो होमब्लानिया स्रोदनो खारखोमायोमोन ओमफ्राय आइया जेब्ला नुफैयो ओमफ्राय आइया फाहामफिन्ना दानो गोनां जायोमोन जि बिबायदिनो आइजों स्रोद स्रोद स्रोदहै मब्लाबा बेबायदिनो दानो सोलोंबोदों आरो आइजों ओमफ्राय आङो खुन्दुं बनायनायावबो आइजोंनो सोलोंदों लाथा फिथोबनिफ्राय जेब्ला आइया बनायो अब्ला बेखौ इसे इसे बनायोमोन आरो ओमफ्राय जि सोंनायफ्राव आं आइखौ हेल्प खालामोमोन जेरै खुन्दुं सानाय जिखौ सोंनाय आरो जि दानाय बिदिनो उन्दै बैसोनिफ्रायनो आङो जि दाबोनाय मानसि आइया जेरै लांगा थं थंस' दखना गामसा जि जोमग्रा दिजेन हि आग'र गोनां हि बि मना बनायनाय जि बिफोरखौ आइया न'वावनो बनायजोबना लायोमोन एखनबा बिफोरखौ गुबुननोबो फानोमोन बिबायदिनो रांखान्थियाव जोंफोरखौ हेल्प खालामोमोन फरायनाय खरसा जि इन्दि जिफोरखौ बै समाव दाम मोना बै गोबां दाम मोनाब्लाबो फान्नो गोनां जायोमोन जोंनि फरायनायाव आइया दिजेन हि बे दिजेन हिखौ बनायनायाव उनाव मेगन बैसो जाबाय जानाय समाव मेगन नुस'हायै जानायाव आंखौनो दिजेनफोरखौ सुखांनो होयोमोन बेबायदिनो आइजोंनो गोबां जि दाफानो गोनां जाबाय ओमफ्राय गुबुना बेफोरबायदि दानायखौ नुनानै ब्रा ब्रा समा गैयाब्लाबो माब्लाबा इग्जाम समब्लाबो आगरफोरखौ एरनो होयोमोन गोदोर गोदोर गिदिर गिदिर आग'रफोरखौ मेगन खेबनानै बेबायदिनो दाउराइ आग'र हाजो आग'र बेफोरखो आग'रफोरखौ एरनो होयोमोन जि दानायल' नङा जिखौ साजायनानै दानायाबो मोनसे गोनांथार आइदिया आरो बियो जि दानो दानायजों लोगोसे गुबुननोबो मेगन थांहोनो हानाय बेफोरबो जोंनि थाखाय सान्नो गोनां बाथ्रा जेरै गोजां बोथोर फैब्ला दिजेन हि उलनि जि दायो बैफ्राव मा दिजेन थिखांनानै दाब्ला गुबुनाबो गुबुन्नोबो फान्नो हानाय आरो गावबो मोजाङै जोमनानै दिन्थिनो हायो जेरै घरि आग'र बेफोरबो गुबुना मेगन खेबो घरि आग'र लाव लाव बेगर आग'र ओमफ्राय बेन्दों निस्था बेफोर आरो उलजियाव सुखांनाय जायो दिजेन हिया बाय दाद जायो नालाय बाय जोम गोजां गायो गोजां बोथोराव बेफोरखौ गुबुनाबो दानो होयो बजाराव बजाराव गोबां फेक्ट'रिनि गोबां जि ओंखारो बेफोरखौ बांसिनानो मेगनाव थाङा फसन जाया मानोना आग'रजों लोगोसे जि जिनि कालार रं जि गोरोबहोनानै गोरोबहोनो रोङाब्ला गुबुनाबो मेगन थाङा बेबायदिनो फेक्ट'रियाव ओंखारनाय जिफोरखौ गामिनि मानसिफ्रा मेगन थाङा मानो होनब्ला गोसो मथे गोसोनि लुबैनाय मथे आग'र आखाइ एरनानै दिहुन्नो हाया गोसोनि लुबैनाय गोसोनि लुबैनाय आग'रफोरखो एरहोनानै जोमहोयो बेखायनो गोदोर फेक्ट'रि ओंखारदोंब्लाबो बेफोरखौ जेबो बांद्राय सापर्ट होनाय जाया बेखायनो जोंनि गामि ओनसोलावबो दानाय लुनाया थांनानै दङ जोंनि बर' हारियावथ' गोबां गामसाफ्रा दानायजों दानायजोंसो सोलियो फेक्ट'रिनि बा मिचिनाव दानायफ्रा जेरै सुबानो खेबसे सुब्लानो सेबलाङो बा गोबा बेफोरो गोबाङा बिफोरखौ फसन जाया मेगन थाङा बेखायनो दानाय दानाय आखाइजों जि दानायाबो मोनसे गोनांथार आइदिया जानानै फैयो गोबाङा फेक्ट'रियाव दानाय गामसाखौ मेगन थाङा मानो होनब्ला गोसो मथे गोसोनि लुबैनाय बायदियै गामसाफ्रा गोलाव गुसुं बेफोरखौ बासिना लानाय जायो दख'ना दख'नायाबो बेसेबां गुवार लानांगौ बेसेबां गुसेब लानांगौ बियो आखाइजोंसो गोसोनि लुबैनायदोंसो बा बेफोरखौ गामिनि दाग्रानि गोसोआव बुंनानै दानानै लानो हायो फेक्ट'रियाव बा उधगाव बनायनाय दख'नाफ्राबो गोसोनि लुबैनाय बायदि जाया खायफाबा गोलाव खायफाबा गुसुं बेफोरबायदि गोलाव गुसेबनि थाखाय गोबाङा न'वावनो बनायना लानो गोनां जायो खायफाबा खायफा मानसियाथ' गाहाय थायो खायफा मानसिया गोजौ थायो बेनि दारै गोबां प्रब्लेम जायो जोंनाव बांसिनानो गामि ओनसोलाव दखना आरो गामसाफोरखौ बांसिन दानो गोनां जायो गामसा दायोब्ला खुन्दुंनि खुन्दुंनि जि दानांगौ फिस्ला बा रिमोनद्ला बे खासमिरि खुन्दुंफोरखौ दानाया मोजां नङा मासथ्रास खुन्दुंनि दायोब्ला मोजां जायो दखनाफ्राबो दखनाफोरा फिस्ला बा गान्नायाव मोजां जाया बेफोरो गरमफोराव बि खासमिरि पलिस्तार बेफोरो गो गोलोम बोथोराव गानजाया बांसिन कटननि खुन्दुंजों बनायनाय जायो आरो गोबां आलासि उलासि फैयोब्ला बरायनाय बायदियै गुफुर खुन्दुंजों आरो गोजा फारिजों सोंनानै आग'र एरनानै रुबैयाव आग'र एरनानै बेखौ आलासिफोरनो बरायनाय जायो गोदोनायाव गानहोनानै बरायनाय जायो आरो आर'नाइ जि दायो जेब्ला बेखौ आग'र आग'र गेजेराव आग'र गोलावै सुखांनानै दानो गोनां जायो बे आग'र सुखांनायाव फिसा लायोना गिदिर लायो बे आगरखौ फिसाबो लायो गिदिरबो लायो गिदिर लायोब्ला इसे बाहाय खस्थ' जायो आरो सुखांनायाव फिसा लायोबा बाय थब दानो हायो आर'नाइखौ हारसिङैबो दानो हायो आरो लोगोजोंबो दानो हायो दायो जोंनिया आर'नाइनि आर'नाइखौ गोबाङानो मेचिनाव दानानै दिहुनदों गोदोथ' बिफोरबायदि मिचिनाव दानाय जायामोन बेखायनो हरफामानि दानानैबो जोंनि बर' हारियाव दानानै बे जोहोलावफोरखौ बरायनाय आखुवाबो गोदोनो गोदो जारिमिन समनिफ्रायनो बोहैबोनाय गोदो गोदायनि आबै आबौमोना खोनथायो हर हरसे दानानै एरनानै दासे दानानै अखानायै दावहायाव थांनाय सुबुंफोरनो गानहोना हरनायफोरखौ जोंनि आबै आबौमोना खोनथाबोदों दाबो बेबायदिनो दासिमबो बेबायदि आर'नाइया सोलिबोगासिनो दङ दा दायो मिटिं दावथिं जानायावबो आलासि बरायनायावबो बेफोरबायदि आर'नायखौ गानबोगासिनो बरायबोगासिनो बाहायबोगासिनो दायो जि इन्दि जियाथ' गोबां मिचिनाव दादोंब्लाबो बेफोरखौ गोबाङा लानोबो हागौ लायाबो जानो हागौ जोङो गोबां इन्दि जिखौ जों दानो मोनदों इन्दि जियाव आग'र आग'र लानानै दाम मोनो दाम आग'र मोजां एरनो हाबा दाम बांसिन मोनो आङो नै दाखालिबो गांब्रैसोआ इन्दि जि फानबाय बियाव तिन हाजार सारि हाजाराव फान्नो मोनदों आग'र आग'र फसन खालामनानै मानसिफ्रा लांदो आरो ओमफ्राय गोबाङा गामसा दानो होयो गामसाखौ जोङो गांसेयाव जौसे राङै दानायनि लायो ओमफ्राय बे गामसाखौ फाननो होब्ला माब्लाबा गामसा लानानै गामसा सारिस' ब्रैजौ थामजौ गांसेयाव बेबायदि मोनदों ओमफ्राय फालि मोदोमाव लानाय फालि बेफोरखौबो दायो आग'र आग'र सुखाङो सोंनायावनो आग'र आगरनिबो खुन्दुं लाफानानै ओमफ्राय आग'र सुखांनानै बे थाराव थिखांना लायो आगरफोरखौ बिनिफ्राय आग'रखौ बनाय लाङो ओमफ्राय आग'रफोरखौ जेरै लाव बेगर थाइगिर बिबार बिफोरखौ लायो फाइलियाव गेजेर गेजेरावबो एरबा मोजां नुयो आरो गाब लानानै गाब मिलायनांगोन ओमफ्राय माब्लाबा सुइस पातनि दायो माब्लाबा पातनि दायो ओमफ्राय माब्लाबा मासथ्रासनिबो दानो मोनो फाइलिफोरखौ बेफोरखौ जोङो गांसेयाव फास्स' फानो बाजौ रांफोराव फानो फाइलिखौ गेदेर फेक्ट'रिफोरनियाथ' फाइलिफोरखौ गोबाङानो बाहाया गोबाङानो लायोबो जानो हागौ गिदिर फेक्ट'रिनि फाइलिफ्रा जेरै गिदिरद्राय आग'रफोरब्ला बेफोरखौ गोबाङा मेगन थाङाबो जानो हागौ गाबफोरखौ गोरोबाबो जानो हायो ओमफ्राय बेखायनो गेदेर फेक्ट'रि ओंखारदोंब्लाबो बेफोरखौ बारा बाहायनाय नुनो मोना बेखायनो आखाइदों दानाय जिफोरखौबो गामिनि सुबुंफोरानो नोजोर होनांगौ सोलोंनो गोसो गुदुं जाबोनांगोन बिनिनो गामिनि आइजोफोरा गोबाङानो दानो नागिरा गोबाङानो दायोबो जानो हागौ दानोथ' नांगौ मानो होनबा जों समाजाव रांखान्थि जौगानोबा रांखान्थियाव लेखा फरायनायाव नख'र दानायाव मदद होयो बेफोरखौ दानो हायोब्ला दायोब्लाथ' जेबो रांखान्थियाव जेबो लकसन जाया जेबो खहा जाया दानांगौ दाब्लासो गम मोनो दाब्लासो मिथियो दानानै जेब्ला नों मोजाङै दायो अब्लानो गुबुनफ्राबो नोंखौ होसोबोगोन दानो होगोन गोबां आगरफोरखौ मेगन थांगोन आं मोनसे समाव खामान्ड' खामान्ड' आग'र एरदोंमोन बे नेपालनि बेफोर आगरखौ फल' खालामनानै एरनायाव गोबांनो आंखौ दानो होफैदोंमोन आरो आङो गोबांनो दाना हरनो आरो बे बै रेगे रेगे रेगां जोमग्रा उलनि जि बेफोरखौ गोबाङा मेगन थांनानै आंखौ ब्रा ब्राबाबो दानो होफैदोंमोन दाबो बेफोरबायदि जिखौ दायोब्ला जोंनि समाजाव रां खामायनो हागोन सम गैयाब्लाबो दानानै हरनो गोनां जादों आङो रेगे रेगां बे जोमग्रा हिखौ आरो रेगे रेगां फाइलिफोरखौ फरायनायजों लोगोसे बेफोर खामानिखौ आङो उन्दैनिफ्रायनो नागाराखै दासिमबो बेफोरबायदि खामानिखौ आं आखायाव लाबोगासिनो फिसा जोंनिया गेदेर फेक्ट'रि नङाब्लाबो बा गेदेर मेचिन नङाब्लाबो बे तातखाल बि सालफोरजोंनो दानानै दिहुन्नानै आङो इसे एनै गावखौनो खालामनानै लादों बेबायदियैनो इसे एला गावनि नांगौथियाव बाहायनो हाबोदों बेखायनो जोंनि बर' हारियावबो बेफोरबायदि दानाय लुनायखौ नोजोर होयोब्ला खहानि जेबो बाथ्रा नङा मुलाम्फासो जागोन